पशुपालन में काफ़ी तरह के जानवर हैं उनको हम पाल सकते हैं जैसे गाय है भेड़ बकरी भैंसें हैं काफ़ी तरह के जानवर हैं उनको हम पालते हैं तो वो अच्छे से रह सकते हैं और उनको एक स्थान पर रखा जाना अच्छा रहता है पशुपालन में और उनकी जो है उनको अपने समय के हिसाब से खाना पीना सब कुछ मिलना चाहिए तो वो अच्छा है एक व्यवसाय के लिए भी अच्छा है और इसके लिए हम अच्छे और भी काम करेंगे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिले